असांखे लाइट चोवीह कलाक मिलंदी आहे ऐं जेकॾहिं असांखे चौमासे में लाइट न हुजे त केॾो हैरान थींदा आहियूं छाकाणि त बरसाति पवंदी आहे त कपिड़ा धोई न सघंदायूं किथे सुकायूं ऐं सुकाइण लाइ असांखे पावर जी लाइट जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं उन में वॉशिंग मशीन में कपिड़ा न सुकाए सघूं ऐं घर में कपिड़ा हुजनि त उन्हनि जी बांस थी वेंदी आहे बांस जे कारण कपिड़ा पाइणु न वणंदा आहिनि ऐं जेकर ऊन्हारे में बंदि थी वञे लाइट त उन जे लाइ असांखे खीर फिटी वेंदा ऐं घर में जेके भाॼियूं हूंदियूं उहे बि ख़राब थी वेंदियूं ऐं जेको बि शइ रखियलु हूंदी आहे उन में ॾाढी बांस थी वेंदी आहे फ्रिज बंदि थी वेंदी आहे त उन में बि तप थी वेंदी आहे इन करे लाइट ज़रूरी आहे ऐं सियारे में जकॾहिं लाइट हली वेंदी आहे त उन जे करे असांखे छहे बजे जेका ऊंधे थी वेंदी आहे सफ़ा ऊंधे थी वेंदी आहे कुझु ॾिसण न ईंदो आहे ऐं लाइट बग़ैरि असांखे हिकु मिंट बि नथो हले इन करे चोवीह कलाक लाइट ज़रूरी आहे छाकाणि त लाइट बग़ैरि कुझु कमु नथो थिए लाइट न हुजे त वॉशिंग मशीन नथी हले लाइट न हुजे त पंखो न हले लाइट न हुजे त मिक्सर बि न हले लाइट न हुजे त कुझु बि न हले लाइट न हुजे त टीवी बि न हले कपिड़ा बि न धोपनि गाॾी हाणे त नए ज़माने जे करे इलेक्ट्रिक गाॾी बि हले न लाइट न हुजे त गाॾी बि न हले इन करे गाॾीअ जी असांखे लाइट ज़रूरी में ज़रूरी आहे